हमारे अस्पताल में एक्सरे मशीन है सब सारी सुविधाएँ हैं लगभग बेड से लेकर मतलब कोई ऐसे डॉक्टर भी अच्छे हैं हमारे अस्पताल में सब क्लीनिक जो अगल बगल है मतलब बढ़ियाँ है कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर जोकि हम लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं हमारे डॉक्टर और हमेशा वे लोग कुछ भी होता है तो हमलोग जाते हैं तो एकदम तत्पर रहते कोई दिक्कत नहीं होती है हमेशा एकदम स्वास्थ्य के लिए एकदम बढ़ियाँ है अस्पताल हम लोगों के पास में ही है बहुत ज़्यादा दूर है नहीं और हमलोग कुछ भी होता है तो पहले अपने अस्पताल में ही जाते हैं छोटा सा भी और सारी सुविधा मौजूद है वहाँ पर जोकि हम लोग जाते हैं तो वहाँ एक्सरे की मशीन हो गई और सी टी स्कैन हो गया मतलब सब कोई ऐसी मशीन नहीं जो नहीं है जो मौजूद है सब बढ़ियाँ है कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को जब भी जाते हैं तो आराम से सब काम हो जाता है कोई उसमें यह नहीं कि हाँ इधर यह करना वह करना कुछ भी नहीं है सब जो काम होता है अस्पताल में बढ़ियाँ से होता है हम लोग अच्छे से वहाँ पर जाते हैं डॉक्टर साहब लोग भी अच्छे हैं बात विचार भी उन लोगों से अच्छा होता है डॉक्टर साहब लोग से भी अच्छा होता है बात विचार और हम लोग अच्छे से बात भी करते हैं उनसे बढ़ियाँ रहता है कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि डॉक्टर साहब भी इतना प्यार से बोलते हैं हम लोगों से तो हम लोग का अस्पताल बहुत बढ़ियाँ होता है रहता है बेस्ट है एकदम